गरमी समयमे मौसम जब पलटी होलाके बाद हरेक ढङ्गसँ बीमारी उड़य लगै छै कभी डेंगू होय जाइ छै कभी काला जार होय जाइत छै फलेरिया होय जाइ छै मौसमके प्रभाव पड़ते हुए सर्दी खोँखी जखम सभी मतलब साथे चलै छै निमोनिया टाइफड़ होय जाइ छै बहुत बच्चा बुतरूके खोँखी सर्दी होइते रहै छै छुटबे नहि करै छै ठण्ढीमे ठण्ढीमे आब यहाँ परी ठण्ढ लागि जाइ छै बच्चा बुतरूके ओहि फेरामे तकलीफ होय जाइ छै ठण्ढा लगलाके बाद सर्दी खाँसी इसभ जखम होइते रहै छै खोँ खोँ खोँ खोँ करिते रहै छै बच्चा उलटी पैखाना इसभ चालू होय जाइ छै हवा लगलाके बाद ठण्ढीमे इसभ बच बचयके लिए झाँपि पोति कऽ बच्चा बुतरूकेँ रखयके पड़ै छै जे बच्चाकेँ हवा नहि लागय ठण्ढी ठण्ढके मौसममे ठण्ढके हवा लगै छै ओहि फेरामे बच्चा डैमेज होय जाइ छै आ बिमारी एक सए निकलल छै कखनहु डेंगू काटलकै ओहिमे बिमारी फैल गेलै फलेरिया भए गेलै आ इसभ खों खाँसी सर्दी आ डेंगूके पानि जमा जमलासँ होइ छै पानि जमल रहै छै आगाँ कादो खिच्चरवला ओसभ जादे डेंगू फैलै छै काटलक बच्चा बुतरूपर धियान नहि देलक माय बाप ओहि लिए जादे परेशानी रहल परेशान भेलाके बाद व्यवस्था नहि छै ओहि ढङ्गसँ ओहि ढङ्गसँ बच्चा बुतरूकेँ काटलक तऽ दौड़ैत रहल माय गे बाप गे करैत रहै छै ओकर बाद दौड़ैत रहल डागदर वैद्य लग जे खोँखी होलहु सर्दी होलहु पैखाना होलहु लैटरीन होलहु उलटी होय रहलहु हन आब ठण्ढके कारण उलटी होय लगै छै ठण्ढीके मौसममे गरमी अयलै तऽ गर्मियोमे उएह फेरा लागल रहै छै गरमीमे गरमीके प्रभावसँ बच्चाकेँ गरम लागि गेलै उलटी रे पैखाना रे अभियो तुरन्ते अभी हॉस्पीटलमे भर्ती आदमी बच्चाकेँ करि कऽ एलियै खोँखी सर्दी उलटी पैखाना तुरन्त होइत रहय